दाथ' हारिमु हिसाबै दा जों गोदो जेरैहाय जों खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै गामि गामि रंजालि बैसागु जों मोसायोमोन दिनै बेफोर गोमालांनो हमदों आंथ' दा जेखिनि मेथाइ खनो जाय रिंगु दामसाफोरा महरगिरिफोरा माने गोदोनि बायदि मेथाइनि देंखोफ्रानो जाया मानो होनबा गुबुन खायसे खायसे बाहागोखौ लानानै मेथाइ खनो गुबुन गुबुन जाथिनि हारिखौ लानानै मेथाइ खनो खिन्थु गोदोनि जोंनि जिखिनि बर'नि जों खाम सिफुं सेरजा जथा लाना जेरैहाय रंजालि बैसागोआव मोसायोमोन मेथाइ रोजाबोमोन बे मेथाइफोरखौ दा दानि गथ'फ्राथ' जों सोंबाथाय बिथांमोना बुंनो रोङा आरो खननोबो रोङा नाथाय जों खननो रोंगौ जों खनबाथाय बिथां मोनहा होनो हाब माथो मेथाइयालाय बोरैबा मोजां खोनायोलै ओरै होनो अ जों गोदो बिदि मोसायोमोन बिदि रंजायोमोन नाथाय नै दानि जाखिनि मेथाइ खनो आंथ' इसेबो मोदोमाव नाङा खिन्थु गोदोनि जोंनि जिथु मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेफोरखौ जों खोनायोबानो जा मोदोमा माने मेवखाङो आरो दाबो जों खायसे खायसे माबायाव दाबो जों गोदोनि मेथाइखौनो खनो जेरैहाय बैसागु मेथाइ खुगा मेथाइ बेखौनो जों आंथ' दाबो खनो खुगा मेथाइफोरखौ आरो बैसागो मेथाइफोरखौबो दाबो खनो दा खायसे खायसे माबाफोरखौ लानानै आङो गोदोनि जिखिनि मेथाइ खननाय मुसुरनाय मोसानाय आंहा दाबो दङ बे हुदाया आं दाबो बावाखै बेनिखायनो आंनि दानि मेथाइ खननायफोरखौ थारमाने आं बुङो आरो गुबुननि मेथाइफोरखौलाय मानो खनबाय थायोब्रा जोंनि गोदोनि बर'नि मेथाइफोरखौ खननांगौ जायालै सुरानो जाया जोंनिया दामनायाबो जाया ओरै होननानै बेनिफ्राय दा बयबो बिदि होनो नालाय गथ'फोरा दा जोंनि सिमलायाव जों हारिमु मोनसे खुलिदों के सि मिउजिक क्लाब होननाय दा बे के सि मिउजिक क्लाबआवबो जों माखासे गथ'फोरखौ गोदोनि मेथाइखौनो जों फोरोङो आरो खननो होयो नाथाय बे गथ'फ्रा गोसो गैया नालाय दसे खनबाय दसेनो बावलांजोबो बे गुबुननि मेथाइया मोजां जायो नालाय मोसानोबो बारज्ल'ला बायनो बेखायनो दा दानि गथ'फोरा जों होनबाबो बिथांमोनहा दे नोंसोरनिया एसे गोदो थांबाय जों दानिखौ जों लानोसै होननानै दा गथ'फ्रा गोदान मदार्नजों मोसाबाय थायो थेवबो जों जोंनि दा के सि मिउजिक क्लाबआव सिमलायाव जों जेखिनि दङ बैसो गोनांफोर जोंबो दाबो खनो आरो खुगा मेथाइयानो जा बागुरुमबायानो जा जायखि जाया मेथाइफोरखो दाबो जों खनो आरोमा बेयाव माखासे गथ'फोरा मखब जानानै दङ फ्रथेग रबिबार दिना रबिबार दिना क्लास जाबाय थायो दा आङो बे मेथाइ खननाय हारिमु आयदा मोसानाय गासैखौबो लानानै आङो फ्रायफाग जि समनिफ्राय आं गिदिंदोंमोन बे समनिफ्रायनो आं नायबोबाय बर'फोरखौ खायसे खायसे जागाफोराव गोदोनि दाबो मोसानाय मुसुरनाया दङ जोंनि नैबे दा ओनसोलाव सोलियाखै बावजोब्बाय थेवबो जों खनो आरो मेथाइफोरखौ है गोदोनि मेथाइखौ दाखनलै गाज्रि खोनायो होनना बुंबाय हाब होनबाथ' जाल्ला जाबाय खनला दा जों गोदान मदार्नखौ खना आरो गोदोनिखौनो खनो आं दा गोदोनि मेथाइखौनो मोजां मोनो बेनिखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय ए अ आंथ' दा गोदोनि मेथाइखौ आङो गावनो खनो बे मेथाइया जाहैबायमा जोंनि गोदोनि बैसागु मेथाइ सिथ्ला सिबनाय सानजौरां जौरां सिथ्ला सिबनाय सोरखौ नुदों बेलाय दासो सिथ्ला सिबनाय बे मेथाइखौ खनो आं दाबो खनो एसेनोसै गोजोनथों